हैलो नमस्ते केह् हाल चाल बस ठीक तुस मड़ो तुसें मुड़ा निं दस्सेआ तुसें ओह्दा घर बाहर सब दिक्खी लैआ घर बाह्र सब दिक्खी लैदा मुड़े दा घर बाह्र सारा दिक्खी लेएदा हां पर मिगी इन्ना खास निं लग्गेआ ऐ फोटो च नांह् केह् नौकरी ऐ केह् केह् करदा बैंके च हां पैह्लें बोला दे बैंक च पिच्छुआं पता चला दा फ्ही थुआढ़ी अंगेज़मेट होई जंदी पैह्ले मिलना जुलना करो कोई निं पैह्ले दिक्खी लैओ हां खास निं लग्गेआ मिगी नांह् तुस भेजेओ डिसाईड करियै सिलेक्ट सलुक्ट करियै

सानू मुड़ा पसंद नेईं ना आया ना ना एह् एह् थोह्ड़े होई जंदी अंगेज़मेंट एह् केह् करना पसंद निं ऐ तुआड़ा मुड़ा तुआड़ा मुड़ा सानूं पसंद निं ऐ केह् करचै